टिकट हा ॿुधो मुंहिंजी आहे न टिकट किथे किरी पई आहे अड़े मां तव्हांखे छा ॿुधायांव त हाणे थोरी देरि पहिरियों चांहि वारो आयो हो त मां हुन खे पैसा ॾियण जे लाइ जीअं ई पैसा कढिया त मूंखे लॻे थो उते मुंहिंजी टिकट किरी पई आहे हाणे ईअं कयो मां जुर्मानो भरण लाइ तियारु आहियां ॿुधो था तव्हां न मुंहिंजे मथां को केस वेस त न कजो जेको उन जी तव्हांखे लॻे थो जुर्मानो आहे रेलवे जो हो मां तव्हांखे ॾियण जे लाइ तियारु आहियां ठीकु आहे दादी न न न न न हू बई मूं खां अलाए कीअं घुम थी वई हाणे छा कजे हाणे आधार कार्ड आहे मूं वटि ठीकु आहे अछा न न न न हिन ॻाल्हि ते मूंखे माफ़ु कजो को मुंहिंजे मथां जुर्मानो न कजो मां भाई मां छा कयां मूंखे ख़बर न हो अलाए कीअं हुन खे पैसा ॾिना ऐं मूंखे लॻे थो शायदि टिकट ॾिनी न पैसनि सां गॾु उहा टिकट ई जेका किरी पई ऐं पोइ हाणे जॾहिं तव्हां मूंखे चयो मां मां ॾिठी त उते आहे कान हाणे हीउ त ज़ुलुमु थी वियो मां अचां पई मां बॉम्बे आई आहियां अजमेर पई वञां न न त हाणे छा कयां न न न हो त हाणे अलाए किथे यादि बि कान्हे बुढ़ापो आहे ख़बरु कान्हे काई दिक़त कान्हे मां तव्हांखे आधार वञां थी वञी खणी थी अचां वठी थी अचां ठीकु आहे हा हा हा न मूं वटि आधार आहे ऐं आधार जी बि कॉपी कान अथव आधार ऑरिजनल आहे तव्हां मुंहिंजे मथां सिर्फ़ु जुल कोई ज़ुलुमु न हो जुर्मानो न कजो मूंखे तव्हां बसि को केस न कजो ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल ठीकु आहे हा जी जय झूलेलाल जय झूलेलाल मां खणी थी अचां